एम्बुलेंसके खराब कनेक्टीभिटीके कारण चुनौतीके बात कयल जाय तऽ बहुत सारा चुनौती के सामना कयल जाइ छै हमसब बहुत छोट गाँव मे रहै छी एतऽ एम्बुलेंस एक तऽ छै नहि आ जे आस पड़ोस के हॉस्पिटल या गाँव मे छबो करै तऽ या तऽ ओ खराब रहल या तऽ ओ अगर चालुओ रहल तऽ जेनाकि समय पर नहि पहुँच पाबै छै किएकि की छै रहै छै कोनो भी हॉस्पिटलमे एगो एम्बुलेंस रहल आ क्षेत्र मे कोनो अगर एमरजेंसी एक समय मे आबि गेल दू गो तीन गो तऽ भाइ कोनो एके जगह जेथिन जाहिके कारण बहुत सारा चुनौतीके सामना करऽ पड़ै छै या तऽ हम एम्बुलेंसके इन्तजार करै के चक्करमे मरीजके मृत्यु भऽ जाइ छै या तऽ अगर जल्दबाजी मे कोनो अगर अहाँ अलग सऽ कोनो गाड़ी करबै तऽ ओहिमे खर्चा बेसी पड़त ओ अपन मनमानी कहल जाए तऽ पैसा माँगै छथिन जे चाहे अगर एतऽ सऽ कमो दूरी तय करै के छै ताहि के बावजूदो ओ सब अपन मजबूरी के फायदा उठा कऽ अपन बेसी पैसा कहलैथि लोक मजबूरीमे दै छथिन की करथिन नहि देथिन तऽ अपन अथी हेतैनि हुनकर मतलब मरीज मृत्यु भऽ जेतै आ सरकारो के ई चीज पर सोचबाक चाही किएकि कम सऽ कम नहि किछु तऽ हर क्षेत्रके मतलब ग्रामीण पंचायतके अन्दर एगो अहाँ अपन एम्बुलेंस दियौ आ नहि तऽ कम सऽ कम हर हॉस्पिटलमे दू गो तीन गो एम्बुलेंस के सुविधा कराओल जाय नहि तऽ की होइ छै रहै तऽ छै एक तऽ अधिकांश खराबे रहल बल्कि जे अगर ठिको छै अगर ओहि काल मे अगर दू गो तीन गो अगर आबि गेलै एहन एमरजेंसी कॉल आब कतऽ जेथिन कतौ तऽ एके जगह जेथिन एगो रहला सऽ एहि सऽ बहुत सारा चुनौती के जे छै से सामना कयल जाइ छै आ दिक्कतो होइ छै नहि तऽ मनमानी पैसा दियौ गरीब लोग कतऽ सऽ देथिन कोनो अगर पैसा बला छथिन हुनका तरफ सऽ अगर कोनो एहन तरहके बात अयलै कोनो घटना घटि गेलै तऽ ओ दऽ सकै छथिन लेकिन गरीब व्यक्तिके जे कहतै कोनो गाड़ी के बिशेष पैसा तऽ ओ नहि दऽ पेथिन सरकार सऽ इएह अनुरोध जे मतलब हर ग्रामीण क्षेत्र मऽ अहाँ एम्बुलेंस दियौ